पूर्व जिले का मुख्य परिवहन सड़क रेलवे है रेलवे इस्टेसन है बस है बस अड्डा साइकिल बाइक इससे आम आदमी के लिये आसानी रहता है जाने आने में लेकिन यहाँ कि सड़कें बहुत बेकार हैं अभी बन रही हैं पर बहुत टूटी फूटी हैं ऊबड़ खाबड़ हैं इससे हमें आने जाने में तो दिक्कतें होती हैं लेकिन फिर भी हम असानी से इतने सड़क बश उष है इ रिक्सा है इससे आसानी से आ जा सकते हैं कहीं भी जाने आने में हमें उतनी दिक्कतें नहीं होती है और कहीं दूर जाने के लिये हम रेल गाड़ी का प्रयोग करते हैं रेलवे इस्टेसन भी अच्छी है वहाँ पर हर समय ट्रेन लगी रहती हैं बस अड्डे पर भी हर पाँच से दस मिनट में बस आती जाती रहती है हम आसानी से वहाँ से चले आ कहीं पर आ कर चले जाते हैं और छोटी छोटी जगहों पर जाने के लिये इ रिक्सा भी है इ रिक्सा यहाँ पर हर समय चलती रहती हैं साइकिल तो और सबसे अच्छी सुविधा है साइकिल जिसके पास है वो उसके पैसे भी नहीं लगते और आसानी से सब उस पर चला जाता है बहुत सारे लोगों के पास बाइक भी है बाइक का भी प्रयोग करते हैं जिसके पास बाइक है वो बाइक से भी जाते आते रहते हैं कहीं भी बसेस ट्रेन चाहे कहीं भी घूमना किसी कि एक दूसरे के जो घर जाना हो तो बाइक या साइकिल का ही हम लोग प्रयोग कर लेते हैं सामान उमान के लिये हम बड़ी गाड़ियों का भी प्रयोग करते हैं या पे छोटी बड़ी हर प्रकार कि गाडियाँ चलती रहती हैं हम लोग अच्छे से अपना चलते हैं थोड़ी सड़कें में दिक्कतें हैं जो बना रही हैं सरकार